अछि तऽ हमसभ तऽ मिथिला छी तऽ हमसभ तऽ पढ़ पू पुर्वेसँ हमरा सभकेँ मैथिली बऽ भाषा होइत छलै तऽ हमसभ मैथिलिये बजैत छी आब बच्चा सभ पढ़ैत लिखैत छै बाहर जाइत छै तऽ हिन्दी बाजैके कोशिश करैत छै घरोमे हिन्दी बाजैके कोशिश करैत छै जे बच्चा पढ़ैत छै तऽ इंग्लिशो बजैत छै मगर हमरा सभकेँ पसन्द नहि छै जे हिन्दिये बाजऽ मे इंग्लिश बाजऽ मे हमरा सभके ने सभ दिनसँ पर पढ़ाइ होइया जे मैथिली भोषा भाषा बाजब तऽ हमरा सभकेँ नीक लगैया पर काम होइया तऽ मैथिली भाषामे नीक लगैया आ ओ अथी बला रहैत छै तऽ हमरा सभके नहि नीक लगैत छै हिन्दीमे गीत होइत छै कोनो चीज नाँच होइत छै कोनो गाण होइत छै हिन्दीमे इंग्लिशमे तऽ हमरा सभके नहि नीक लगैत छै हमरा सभकेँ मैथिलीमे छै पुर्वेसँ हमरा सभकेँ मैथिलीमे नीक लगैया बच्चा सभ जतेक पढ़ैत लिखैत छै तऽ बाहरमे हिन्दी बजैत छै जे बच्चा पढ़ैत छै तऽ इंग्लिश बजैत छै अऽ हमरा सभकेँ पुर्वेसँ हमरा सभकेँ मैथिली बजैत छै बच्चो सभकेँ हिन्दी बजैत छै केओ इंग्लिश बजैत छै तऽ हमरा सभकेँ पढ़बाकऽ हमरा सभकेँ नहि नीक लगैया जे हिन्दी इंग्लिश नहि हमरा सभकेँ नीक लगैया हमरा सभकेँ तऽ मैथिलियेमे हमरा सभके नीक लगैया तऽ हमसभ मैथिलियेके भाषाके बुझैत छियै हमसभ तऽ हिन्दी आओर इंग्लिश हमसभ नहि बुझैत छियै तऽ हमसभ हिन्दियेके भाषाके नहि नहि च चोइस करैत छियै हमसभ मैथिलिये के भाषाके चोइस करैत छियै पढ़ऽ लिखऽमे मैथिलिये नीक लगैया हमरा सभकेँ ओ सभ नहि नीक लगैया जे बच्चा सभ घरमे बजैत छै अथी करैत छै तऽ हमरा सभकेँ खराप लगैया जे हिन्दी केना बजैत छै मैथिली बाजतै जे इंग्लिश बजैत छै से अथीमे बाजतै मैथिलीमे बाजतै से बच्चा सभ तऽ नहि बुझैत छै जे हमरा सभकेँ नहि अथी होइया से सभ बच्चा सभ बजैत छै तऽ हमरा सभकेँ तऽ नहि नीक लगैया हमसभ तऽ मैथिलिये बाजब मैथिली सनके छी मैथिलीमे हमरा से पूवर्जे सभ बजैत छै मैथिली आ हमरा सभकेँ आब जतेक बच्चा भेलैया सभ हिन्दी बजैत छै घरमे सभसँ हिन्दिये बजैत छै केओ इंग्लिशो बजैत छै हमरा सभकेँ ई सभ नइ पसन्द अइ तऽ मैथिली छी तऽ मैथिलीके भाषा बुझैत छियै बच्चा सभ तऽ नहि बुझै